बैंकमे सरकार लेल हमरा सबके योजना आयल अछि जेनाकि आयल रहए जनधन खाताके योजना ओ खाता खोलेलहुॅं ओहोमे हमरा सबके सरकारके तरफ सऽ आयल किछु आमदनी तेकर बाद जे छै ओहोमे हमरा किछु जादा परेशानी नहि भेल जादा दस्ताबेज नहि दिए पड़ल खाता खुलि गेल ओहिमे बच्चा सब लेल शुकन्या योजना भेल ओ शुकन्या योजनामे भी खाता खोलेलहुॅं अपन अपन बच्चा सबके बेटी सबके खाता खोला कए ओहिमे पैसा जमा करै छी ताकि हुनकर भबिष्यमे शादी विवाह लेल कोनो दिक्कत नहि आबए काल्हिके हुनका कोनो नौकरिये भए जाएत हमरा हाथमे पैसा नहि रहत तऽ ओ योजनाके तहत हम लोनो लए कए अपन बच्चाके पढ़ा सकैत छी बच्चाके भबिष्य आगाँ बना सकैत छी शुकन्या योजनामे ई कहल गेल अछि जे की अगर पढ़ाइयो लेल लऽ सकैत छी तऽ शादियो लेल लऽ सकैत छी तऽ ई बास्ते निश्चिन्त छी आइके फेर सरकारके तरफ सऽ आयल अछि आयुष्यमान योजना बलामे भी ओहोमे भेल अछि तऽ जे छै शुकन्या योजना मे जनधन योजनामे सब योजना हमरा सबके बहुत अच्छा लागल बैंकके एते शक योजना मिलैया सरकारके तरफ सऽ अपन बाल बच्चाके भी शादीके एकबेर पैसा निकालैमे बहुत परेशानी भऽ जाइ छै जे कतए सऽ पैसा निकालब केना बच्चाके विवाह शादी हेतै तऽ शुकन्या योजनामे धीरे धीरे पैसा जमा करियौ आओर जे छै एक बेरमे अहाँ एक मुश्त राशि पाबि जाउ तऽ ई सब फायदा बहुत अच्छा फायदा भेल अछि जे योजना की हम सरकारके आभारी छियै जे ओ एहन सब योजना बैंक द्वारा हमरा देलक आओर जे छै हमर सबके परेशानी कनिटा समझलक आओर ओहिमे ब्याज दर भी बढ़िऑं देलक तऽ बहुत हमरा सुबिधा भेटल यए बैंको द्वारा